हायस्ट रिकॉर्ड म्हणपाचें म्हणल्यार हांव वीस सेकेंडान हंड्रेड मिटर्ज रेस धांवलां जिकलां हांव सदां पंचेचाळीस मिनटां ते एक वर धांवपाक वता म्हणटकर म्हाका संवय आसा म्हणटकर ती शंबर मिटर रेस म्हज्या खातीर तितली व्हडली कांय न्ही ती वीस सेकेंडान सामकी इजिली जाता तशेंच म्हाका मुखार वचून व्हडल्यो चारशे मिटर बी रेसी आसात त्यो धांवपाक जाय थंय एक मातसो रिकोर्ड सेट करपाक जाय हाज्या वयर आनी व्हडलो असो म्हजो गोल ना धांवप ही म्हजी हॉबी तातून म्हाका व्हडले अशे चड गोल्स बी कांयच ना म्हाका ती हॉबी आसा ती आवड म्हणन म्हणजे तितले पुर्तीच दवरपाक जाय आनी फिटनसा खातीर तितलेंच दवरपाक जाय ताज्या वयर म्हाका तातून अशें व्हडलें कांय करपाची उमेद ना